हमर उम्र भेल तैंतीस साल योगा कयलासँ दिमागके फुर्ती होइ हइ योगा शरीरके तन्दुरुस्ती बना कऽ रखै हइ कोइ तरहके बेमारीमे दिक्कत नहि आबै हइ योगा कयलासँ शरीरमे कोइ कठिनाइ नहि होइ हइ योगा एक अच्छा चीज हइ जे लोकके शरीरकेँ माइंड दौड़लासँ माइंड फ्री कऽ के रहय बलड चलै हइ बलड चललासँ कोनो परेशानी कोइ तरहके बीमारी नहि होइ योगा कयलासँ आदमीके शरीरकेँ संतुष्टि सुबहके थोड़ा बहुत आधा एक घंटा योगा करयके चाही जे लोकके शरीरमे कोनो तरहके मोटापा कोनो दिक्कत नहि आबै योगा एक शरीरके मानि कऽ लू तऽ एक अच्छा उमर बना कऽ रक्खे योगा कयलासँ ही लोकके मानसिक रूपसँ अच्छा शरीरके फुर्ती कोइ भी तरहके काम करयमे स्ट्रॉंग शरीर बना कऽ रखै हइ ताकि आगे शरीरमे कोइ तरहके कठिनाइ नहि हो सकै ओकरा